औ मा खालामदो अ होबायथ' आरो सिलेबासा जोबजोबाखैनो एसे सम लाबावगोन सानथामसोआ लाबावगोन आरो आंना नोंना जोब्बाय सिलेबासा औ दाथ' नै साबजेक्टाबो बारायबायना दा बारायनाय थाखायनो एसे माइनर ख्लास फिजिक्स बिथिं आरो मेजरआवबो ख्लास लानांगौ जायोना बेखायनो सिलेबासखौ फोजोबनो हायाखै आरो सम लादों एबारथ' साबजेक्ट बारायनायजों बिराद सम लादोंना नोंसोरना लायाखै होनबा

बेनोथ'

बे एग्जामाथ' अ अ आंनालाय बे थार्दना जोबनाय बादि जाबाय ओमफ्राय फिफ्थनाबो बारा गैला मोनसे ना मोननै लेसन बिदि दं आरो बे फार्स्टनाबो बारा गैला बे सानथाम बा सानब्रै लागोन आरो बे सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो आं फोजोबना होनोसै बिसोरना फार्स्ट सेमिस्थारना एग्जामा आगोलो जाग्रोगोन ना बे थार्द आरो फिफ्थनिख्रुय औ औ ओंखायनो आं बिसोरखौ फोजोबग्रोना होनानैसो बे आद्रा थानाय फिफ्थ सेम आरो सिक्स्थ सेम आरो थार्द सेमनिखो फोजोबगोन सान्दों आरो सम दंना बिसोरना एसे दंबावो एग्जाम देटआथ' फिख्स जायाखैना औ बिसोरनाथ' फिख्स जायाखै माब्ला जागोन फार्स्टनाथ' जासिगोन बे माबा सबथानैनि उनावनो जासिगोन

मार्चनि सिख्सटिननिफ्राय औ बेनोथ' आरो अ बाखि मा होननानै बुङो गाबोन फैगोन खलेजाव ख्लास दंदा औ बेनोथ' फरायाथ' आरो बाखि बि एस सि फोरना मायनरफोरा जोब्बाय सिलेबासा अ जोंना आइ दि सि आव एसेबां स्थुदेन्ट गैया थेवबो ख्लासाव सब्थायाव बिदिनो लानाय जायो आरो जोबबाय होनना बुंनो हायो आइ दि सि आरो मायनरखौ बे मेजरनियासो बाखिफोरना जोब्बाय आंना मोनसे मोननै ना मोननै बिदि लेसन दं आरो बे सिलेबासनिखौ फोजोबना होनो हाबानो जासिगोन आरो दे ओ दे होनबालाय ओं दे